یہ آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے کہ جب ہم زیادہ دنوں کے لیے باہر جاتے ہیں سفر پر نکل جاتے ہیں تو ان پودوں کا کیا ہوتا ہے جنہیں ہم محنت سے اور اپنی پوری محبت اور شوق سے گملوں میں لگاتے ہیں یا زمین کی کیاریوں میں لگاتے ہیں تو اس سلسلے میں میرا جو درجہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے سماج میں لوگوں سے کٹ کر نہیں رہتی ہوں بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنے پڑوس اور ہم سائے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہوں ان سے انہیں بہترین تعلقات اور عمدہ اور مضبوط رشتوں کی وجہ سے مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے پڑوسیوں اور میرے ہم سائے افراد جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں وہ میری غیر موجودگی میں میرے تمام پودوں کی دیکھ بھال ان کی آبیاری ان کی حفاظت ساری ذمے داری اٹھا لیتے ہیں سات اپنے پودوں کو ان کے حوالے کر جاتی ہوں